हाँ हम ऐसे पक्षी का सुझाव देंगे जो चिड़िया है आज कल भारत में जहाँ देखो तहाँ नेटवर्क के वजह से चिड़ियों की मानसिकता ख़राब हो जाती है इसीलिए सभी लोगों को मैं सलाह दूँगा कि गर्मियों में चिड़ियों काे पानी दाने की सुविधा अपने छतों पर रखें जिसके चलते चिड़ियों को पानी की अवश्यकता होती है हर एक मनुष्य गर्मी से परेशान होता है तो जानवर भी तड़पते हैं गर्मियों में चिड़ियों को पानी दाना का सुझाव दे वह कम से कम भारत में नेटवर्क का यूज करें जिसके चलते सारे पक्षी मारे जाते हैं कहीं कहीं नेटवर्क के चलते पक्षी अपना घर जाने में असमर्थ होते हैं तो आप पक्षियों की सुरक्षाओं के लिए सिम ज़्यादा से ज़्यादा सिमों का प्रयोग कम करें नेटवर्किंग के रास्ते से चिड़िया भारत देश जैसे साइबेरिया कनाडा इन देशों से ठंडे प्रदेशों की तरफ जाने वाली चिड़ियों को टावरों के रेडिएसन में आने के चक्कर में कितने तो घर भुला जाती हैं कुछ चिड़िया आत्महत्या कर लेते हैं इससे चिड़ियों का भी जान बचाने की हमें आवश्यकता है कुछ चिड़िया तो जंगलों में शिकारियों से बचाने के लिए उनकी सुरक्षा करें दाना डालें रोडों को किनारे पानी का व्यवस्था रखें हाइवे के किनारे भी पानी की व्यवस्था करें सड़कों के किनारे जंगलों में जहाँ भी मनुष्य रहता हो वहाँ चिड़ियों का दाना दाना पानी दाने की व्यवस्था करके रखें इसके चलते चिड़ियों भारत या किसी भी देश में सुरक्षित रहेंगे वरना नहीं तो चिड़ियों के चलते चिड़िया सुरक्षित नहीं रहेंगे तो खेत सुरक्षित नहीं रहेंगे खेत नहीं सुरक्षित रहेंगे तो किसान सुरक्षित नहीं रहेंगे हर प्रकार के खेतों में जैसे कीड़े मकौड़े लगे रहेते हैं जिनके द्वारा चिड़ियाँ ही हैं जो किसानों की सुरक्षा करती हैं आप सभी से इसपर ज़रूर ध्यान दें चिड़ियों का व्यवस्था करना ज़रूरी है जहाँ कि देखा जाए चिड़िया हमेशा घरों के आस पास मंडराते हुए रहते हैं तो गाँव शहर चाहे बड़ी बड़ी सीटियों में भी चिड़ियों के पानी का व्यवस्था करें अन्यतः चिड़ियाँ नहीं रहेंगे तो खेती सलामत नहीं रहेगी आप लोगों को मालूम है कि चिड़ियों की व्यवस्था करना ज़रूरी है पानी तो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है जहाँ कि चिड़िया की व्यवस्था ना हो गाँव घर बग़ीचे छोटे छोटे चिड़ियाँ नान नान चिड़ियाँ जो खेती के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं किसान चिड़ियों पर निर्भर रहते हैं जैसे टिड्डा पतंगा ये सब खाकर किसानों की सुरक्षा करते तो हम नागरिक होकर किसानों को एक होकर चिड़ियों की सुरक्षा के लिए उन्हें पानी खाना दाना का उपयोग करते रहें जैसे भी कहीं भी गर्मी हो या ठंडी हो कोई भी मौसम में चिड़ियों का व्यवस्था करने का प्रयोग करें अन्यतः भारत देश में कोई भी चिड़िया नहीं रहेगी